हाँ हाँ बोलिए मैडम क्या बताए मैडम उस इस इतना गंदा घाट हो गया है आप सब उस पर ध्यान नहीं देते हैं सिर्फ रिपोर्टिंग करने के लिए चले आते हैं कम से कम उस पर भी ध्यान दिया कीजिए समझे इतना गंदा हो गया है बाथरूम और लैंक्टिंग करके पूरा गंदा गंदगी पूरा भर करके वहाँ रखा हुआ उसको साफ सुथरा करवाने की कोशिश कीजिए मैडम क्या आप खाली रिपोर्टिंग देखिए पुल बन रहा सिर्फ पुल बन रहा है ओवर ब्रिज बन रहा है लेकिन गंगा जी में कितना गंदगी है वो सब नहीं दिख रहा है समझे इस पर आप विचार कीजिए हाँ जाने माने तीर्थस्थल है समझे लेकिन वो वहाँ के पब्लिक सब इतना गंदगी कर दिया है कि जाने में भी जानते जाने में भी इतना महकता है पूछिए मत बहुत महकता है आए पानी भी एकदम शुद्ध रहता है पहले तो अच्छा लगता था लेकिन अब जो होता है बहुत गंदगी है बहुत गंदगी से भर दिया नाली नाली का पानी भी उसी में चला जाता है जो लेट्रिन वाला होता वो भी उसी में जाता है तो बताइए वो गंदगी कहाँ जाएगा

हाँ हाँ हाँ बीच में रेलवे भी है और अभी नया नया बन रहा है और जानती हैं गंगा जी का पानी भी सूखा दिया बहुत सूखा दिया है पानी सूखा करके फिर वो बीचो बीच बन रहा है पुल बन रहा है ऊपर ऊपर हाँ हाँ सुखा दिया गया है रेलवे में हाँ गंगा घाट है हाँ नया ब्रिज बन रहा है पुराना ब्रिज अभी तीन चार वो बन रहा है गंगा के बीच बीच में बन रहा तीन चार वो पुल बन रहा है जाने आने के लिए ये चीज की सुविधा है की उस पार से इस वजह नाव के द्वारा नहीं जाएगा ये ठीक है लेकिन उसमें गंदगी इतना बहुत कर दिया है ये ठीक नहीं है इस पर हाँ इस पर हाँ इस पर ना हाँ जागरूक करने के लिए कोई योजना चलाना ठीक है